रॉक क्लाइंबिंग मुंहिंजो फेवरेट सब्जेक्ट आहे छाकाणि त मां हिन में पंहिंजो पाण खे माहिर मञिणो आहियां मां फिज़ीकली फिट हुजण खपे हिन जे वास्ते जे तव्हां ट्रेकिंग में सुठा आहियो तॾहिं ई तव्हां रॉक क्लाइंबिंग करे त सघो ट्रेक करणु वास्ते डिपेंड कंदो आहे तव्हां केतिरो मथे चढ़ण रहंदो हूंदो ऐं केतिरो व वॾो पीक आहे जे जीअं असां हिकिड़ो पीक चढ़ंदा आहियूं जंहिंजो नालो आहे तिला टॉप जेको ॿारहं हज़ार चारि सौ फीट आहे हुनमें असां पंहिंजे कैम्प खां बेस कैम्प जेको कुफरी ते आहे जेको छह हज़ार फीट ते आहे जेको असांजो पहिरियों बेस कैम्प आहे हुते वञी करे असां पंहिंजा कैम्प लॻाईंदा आहियूं ऐं राति जो सुम्हण वास्ते लकड़ियूं कठी कंदा आ्यूंहि राति जो ॿार बॉनफायर कंदा आहिनि ऐं जेके बि ॿार या पाटिसीपेंट हूंदा आहिनि ते तव्हां पंहिंजे वास्ते खाणो बि हुते ही ठाहींदा आहियूं खाइणो पाण सां गॾु खणी वेंदा आहियूं मथे ऐं मथे चढ़ण वास्ते पोइ असांजो फाइनल जेको हूंदो आहे जा टिला टॉप जो फाइनल चढ़ाई जेकी हूंदी आहे उहो स्नो कैप हूंदी आहे त स्नो कैप में असांखे हिकु ॿिए जो सहारो ठही करे वधीक ध्यानु रखी करे मथे चढ़णो हूंदो आहे असां हिकिड़े ॿिए टिलो टॉप चढ़ी वञूं त लहण वास्ते असां हिकु ई भेरे में डायरक्टली पंहिंजे कैम्प ते लही ईंदा आहियूं ताकी बदिलाव वास्ते हाणे जेका आहिनि लेटेस्ट इक्युप्मैंट आया आहिनि हुनमें तव्हांजो स्लीपिंग बैग थी वियो सर्वाइकल सर्वाइवल तेसि खपनि न्यू अची विया आहिनि जंहिंमें काफी सारा इक्विपमेंट यूज़ थी वेंदा थींदा आहिनि